बक रे हाँ

एन एच

हाँ एन एच अट्ठाईस है जहाँ जाना है आपको मेरा मुसहरी चौर में भी एन एच ही मिलेगा हाँ हाँ हर काम अच्छे से ही करता है या या वह थोड़ा बहुत तो हर जगह का मुखिया घोटाला करता है कोई भी हो लेकिन नहीं करते हैं यह बहुत अच्छे हैं करते हैं हर नहीं बनवाता यह हर जगह बनवाता हाँ हाँ यह तो है तो आप वह संपर्क कीजिए मुखिया से या केस कर दीजिए कहीं जा ए एफ आर आई दर्ज कीजिए हाँ हाँ हाँ तो यहाँ नहीं है हाँ हाँ ठीक है ठीक हम लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी है आप एक्सन ले सकते हैं यहाँ हम लोग का पोखरी है जहाँ कुछ बनाया मैंने जा नहीं कुछ बना सीढ़ी वगैरह नहीं बनाया होगा कब क्योंकि हम लोग बारिश के टाइम में जाते हैं छठ टाइम में तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है हम लोग कर भी नहीं सही से नहीं हो पाता है तो हम अपने दूरा पर भी करते हैं यहीं सब है कुछ परेशानियाँ हैं ऐसा तो कुछ नहीं और सब नोर्मली ठीकठाक ही है नहीं नहीं हाँ हाँ कुछ नहीं हैं हाँ हाँ वह तो आ ही जाता है

नहीं ऐसा नहीं हैं बहुत ज़्यादा है भी जो नहीं बना हुआ है बहुत जगह है जो पूरा एन एच ही है हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं कुछ आप लोग के इधर है क्या बना हुआ

ठीक ही है तो हम लोग के इधर भी नहीं है ठीक ओके